जयपुर में राज मंदिर सिनेमा थियेटर बहुत प्रसिद्ध है हालाँकि अब राज मंदिर के बाद बहुत सारे आधुनिक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल बन गए हैं और वहाँ पर मैं तो अक्सर पी वी आर सिनेमा आईनोक्स राज मंदिर इन सभी सिनेमा घरों में मैं अक्सर फिल्म देखने जाता हूँ और मैं जब भी फिल्म देखने जाता हूँ तो मैं अपने मित्र अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं महीने में एक या दो बार मूवी देखने जरूर जाता हूँ और वहां पर मूवी देखने के दौरान इंटरवल में पोपकॉर्न आइसक्रीम इसका भी आनंद लेते हैं इसको भी इंजॉय करते हैं इसका भी बहुत मतलब खुश होकर देखते हैं तो ये हमारे जयपुर में दो तीन सिनेमा हाल हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं